یس میم یس میم آپ کی بکنگ میرے پاس آئی ہے میں بس آپ کے پاس دو سے تین منٹ میں پہچنے والا ہوں آپ کے لوکیشن پہ میم ہنومان مندر کے آپ کو پانچ سو روپئے لگیں گے ہاں یس میم آج نا ٹرافیک بہت ہے بارش کی وجہ سے فلائی اوور سارا ادھر والا نا جام ہے نہیں میم ایکچولی کیا ہے ہمیں نا پورا یہ والا یہ والا روٹ سے گھوم کے جانا پڑے گا فلائی اوور چھوڑ کے نا ادھر بہت جام ہے پانی بھرا ہوا ہے میم ڈھائی سو تو کم ہو جائیں گے ون ففٹی میم یہ تو بہت کم ہو جائیں گے یہ ساڑھے تین سو تو ویسے نارمل لگتے ہیں اور اگر ہم سامنے والے فلائی اوور سے لے کے جائیں گے آپ کو تو

جی جی میم آپ اوبر اگر آپ بک کریں گے تو آپ نہیں میم نہیں میم ون ففٹی تو نہیں لگتے اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ میم یہ چیک کر لیتا ہوں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں فائنلی یہ سب چھوڑیں یہ بتائیں کہ آپ کتنے میں چلیں گے فائنل مجھے یہ بتلائیں پھر میں آپ کو بولوں ون ففٹی تو نہیں لگیں گے میم آپ تو گھٹا رہے ہو نہیں نہیں میم بہت کم ہو جائیں گے آپ اتنا نہیں ہوں گے آپ ون ایٹی کہہ رہے تھے ابھی تو ٹھیک ہے میم میں دیکھتا ہوں آتا ہوں ہے نا آپ کی لوکیشن پہ آتا ہوں آپ باہر کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے میم اوکے